हॅलो काफे भोसले नी आं हांवें नी हांव संजय वज्रे उलयता हांवें नी ऑर्डर दिल्ली तुमका होम डिलीवरी खातीर दोन प्लेट मिरची अळसांद्याची मिक्स भाजी एक प्लेट पुरी आनी एक हें बालुशायी अशी ऑर्डर दिल्ली आनी ती ऑर्डर हांवें नी बी वन बी ऑल इंडिया रेडियो कॉटर्स बी बी बोरकर रोड कोकेरो सर्कल कडल्यान अशी तुमका ती तो एड्रेस दिल्लो पण तो एड्रेस स हो चुकिचो आसा हांवें तो चुकून दिल्लो एड्रेस म्हजो आता म्हजो एड्रेस जो आसा तो राज कॉलनी आराडी परवरी सुकूर बार्देस गोवा हो असो एड्रेस आसा तर त्या एड्रेसाचेर तुमी म्हाका ही म्हजी ऑर्डर बेगीन धाडची अशें हांव तुमकां रिक्वेस्ट करतां